आं सरलफारा बायदि जायगाफोराव थांनो मोजां मोनो आरो आं बेयाव लोगोफोरजों थांनानै दैयाव दुगैहैनो मोजां मोनो आरो गारि गाखोनानै दसे बेरायहैनो आं गोसो जायो आरो थांनानै आं बेयाव मोजां मोनो लोगोफोरजों ज' ज' रायज्लायनो ज' ज' जालायनो ज' ज' बेरायलायनो ज' ज' मिनिलायनो आं मोजां मोनो आरो गारि गोलाव गाखोनानै थांनो आं मोजां मोनो आरो बेबायदिनो गारि गोलाव गाखोनानै गोबां जायगाफोरनि समायनाफोरखौ नुलाङो दा बिनि थाखायनो आं बेयाव थांनो बेरायनो गारि गाखोनो मोजां मोनो लोगोफोरजों ज' ज' बेरायग्लांनो आं मोजां मोनो